मैंने अपने आस पास के क्षेत्रों में जितनी भी यात्राएँ की हैं वहाँ पर मेरा अनुभव तो सकारात्मक ही रहा है बहुत जगहों पर कुछ जगहों पर मुझे सुरक्षा को ले करके चिंता रही लेकिन मैंने वहाँ पर सतर्त सतर्कता बत बरत के अपनी उस चिंता को भी दूर किया है पहले की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में महिलाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए भी सुरक्षा अति महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग घूमते रहते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है या या यह क्या कर सकते हैं लेकिन कोशिश हमको यही करनी चाहिए कि अपनी सामान्य अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके तो अति उत्तम है और जहाँ जहाँ पर भी में गई वहाँ पर हम लोगों को पहले से ही बताया गया की आपको ऐसे रहना है अपने सामान की सुरक्षा ऐसे करनी है अपनी सुरक्षा ऐसे करनी है कहीं भी अकेले होकर नहीं जाना बहुत अत्यधिक यात्राएँ तो मैंने नहीं कीं लेकिन जितनी भी यात्राएँ कीं उनमें में मेरी मेरा दृष्टिकोण जहाँ तक है वहाँ तक तो सकारात्मक दृष्टिकोण ही रहा है लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ी सी इन्सिक्योर हुई हूँ अपने सामानों को लेकर के और खुद को लेकर के क्योंकि जहाँ पे भी में में गई वहाँ पर कुछ नज़रें ऐसी भी मिली जो अनावश्यक ही दूसरे लोगों के तरफ़ घूरती हुई दिखे दिखाई पड़ी जिससे की थोड़ा सा डर लगा लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो सरकार है एवं जैसे सरकार है जो कि सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हैं और खास करके महिलाओं को लेकर के उनका उन जो सुरक्षा का सुरक्षा मुहैया कराई जा रही हैं उनको वे बहुत अच्छे से कराई जा रही है तो अब वर्तमान स्थिति में भी महिलाएँ या अन्य वर्ग के लोग भी निर्भीकता से कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान को आ जा सकते हैं एवं उनको किसी प्रकार कि चिंता करने कि मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं लेकिन समझ में अच्छे बुरे लोग अच्छे बुरे दोनों ही वर्ग के लोग पाए जाते हैं तो जहाँ तक हो सके प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष हो उनको अपनी सुरक्षा खुद ब खुद करनी चाहिए या उनको कुछ चीज़ें ऐसे सीखनी चाहिए कि अगर वो अकेले हैं और कोई भी ऐसी चीज़ें उनके साथ हों जो उनके लिए सही नहीं हो तो वहाँ पर वो उसका डटका डटकर सामना कर सकें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें और यात्रा कि दृष्टिकोण से में बताऊँ सुरक्षा को लेकर के तो ठीक ही रहा है आगे तक जहाँ पर भी गई और अच्छा अनुभव रहा मेरा सुरक्षित रही जहाँ पर भी गई वहाँ पे मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई हानी या ज़्यादती नहीं हुई जिससे की मेरा अनुभव अच्छा रहा और मैं सकुशल वापस भी लौटी जहाँ पर भी गई और अब के समय में सुरक्षा के लिए काफ़ी दिक्क ब्यापक प्रयास कीए गए हैं हर क्षेत्र में जैसे कि कोई भी हो महिला हो या पुरुष हो आपने आपको सुरक्षित मेहसूस कर सकें और इस चीज़ के लिए न आपने वर्तमान समय के सरकार को आत्यधिक आभार देना चाहूँगी और उनका धन्यवाद करना चाहूँगी की उन्होंने महिलाओं के लिए स्टैन्ड लिया और उनको आगे बढ़ने के लिए ऐसे सुरक्षा प्रदान की जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और में यही चाहूँगी कि आगे भी ऐसी ही स्थिति बनी रहे और इसमें और सुधार किया जा सके और और अधिक सुधार किया जा सके धन्यवाद